جیسا كہ آپ نے سوال كیا كہ میں فری ٹائم میں كیا كرتا ہوں تو میں آپ كو بتانا چاہوں گا كہ میں فری ٹائم میں كچھ انٹرٹینمینٹ كے لیے اپنے دوستوں كے ساتھ چہل قدمی كرتا ہوں اپنے دوستوں كے ساتھ كچھ كھیل كھیلتا ہوں جیسے كہ كركٹ اور ہاكی وغیرہ اِسی طرح دوستوں كے ساتھ گپیں لڑانا اور دوستوں كے ساتھ ٹائم گُزارنا اور جہاں تک بات رہی شوشل میڈیا كی تو فری ٹائم میں شوشل میڈیا یوز كرتا ہوں جیسے كہ انسٹاگرام ٹیلی گرام یوٹیوب فیس بک اور انسٹاگرام فیس بک میں زیادہ تر ریلیں دیكھتا ہوں اور ویڈیوز دیكھتا ہوں اور یوٹیوب میں نالیجیبل ویڈیو دیكھتا ہوں اور اُس كے علاوہ فری وقت میں تھوڑا بہت میں سمعے نكالتا ہوں سونے كے لیے كیوں كہ میں سونے كو زیادہ پسند كرتا ہوں بالمقابل دوسروں دوسرے شخص كے اور یہی سب میرا فری ٹائم كا پورا مینجمینٹ ہے بہت شُكریہ آپ كا